हैलो हँ हम ने एहिबेर अठारह साल हमर पूरा भऽ गेल यऽ तऽ हम वोट खसबै लए जा रहल छी तऽ हमरा ई नहि बुझल यऽ कि की सभ लए कऽ जायब आओर कतय जायब से हमरा बता दिअ कनिटा हमर नाम भेल पार्वती कुमारी हँ हमर वोटर लिस्टमे एहिबेर नाम आयल यऽ हँ ओसभ चीज़ हमरा कऽ देलक यऽ हमरा एगो पहचान पत्र देने रहय जे ई लए कऽ जाय परत आओरो किछुके हमरा नहि जानकारी यऽ तऽ अहाँ हमरा बता दिअ

ईसभ लए कऽ हमरा जाय परत अच्छा आ भीड़ो रहत यौ ओतऽ अच्छा हमर हमरा कहलक यऽ जे अहाँके शेषमनी इसकुल जाय परत वोट गिराबय खातिर तऽ ओतय हमरा लाइनमे लागऽ परत आओर हमसभ आओर

हम अंदरमे हम केना वोट गिरायब हमरा तऽ किछो नहि बुझल यऽ मशीन रहत की आर किछु पर्चीवला रहत की रहत नहि रहत से हमरा बता दिअ

हँ तऽ ई हमरा ओतऽ रहत न लिखल सभकिछु चिन्हसभ रहत ने फेरचाँ फेरचाँकऽ अच्छा ठीक छै तऽ हमरा कोनो दिक़्क़त नहि ने हैत दू बेर नहि ने दाबयके काज छै

यौ यौ केओ जेता नहि ने साथमे बड जे हम हम केकरा दय रहल छियै ई तऽ नहि ने केओ बुझताह अच्छा ठीक छै अहाँ हमरा बता देलहुॅं तऽ एहिके लिय हम धन्यवाद दै छी मुदा एगो गप जे आ अंदरमे मतलब हमरा केओ ई नहि ने देखत जे हम केकरा दऽ रहल छी से हम जानय लए चाहै छी अच्छा ठीक छै